हम एकबार अपन एक काम सँ पटना गेल छलियै तऽ वहाँपे देखलियै जेना की हम तऽ एक छोटा शहर मे रहै छियै एनाकी ई भी शहरे छै लेकिन पूर्णिया मतलब पूर्णिया ओहन शहर नहि छै जेनाकि पटना होइगेल छै पटना मे ई देखलियै की वहाँपे जितना यहाँपे जेनाकि कोइ दुकान मॉल ई सब छै तऽ वहाँपे बहुत विशाल आओर बहुत बड़ा छै मॉल ऊल व्यवस्था भी बहुत बढ़िऑं छै वहाँके हॉस्पिटल भी फैसिलिटीज बहुत बढ़िऑं छै बहुत तरह के एक सँ एक अस्पताल छै वहाँपे एक सँ एक डॉक्टर सब छै फिर वहाँपे बहुत तरह के ज़ू छै घुमै के मतलब ट्रेवल घुमै जेकरा घूमना छै ओकरा लिए बहुत व्यवस्था छै वहाँपे आओर वहाँपे देखै छियै की बहुत दूर दूर सँ लोकसब आबै छै घुमैलए कियाकि सरकार अपन टूरिज्म के बढ़ाए रहल छै एकरा सँ बहुत एहन होइ छै की बहुत कोइ तऽ विदेश सँ भी आबि रहल छै यहाँ घुमैके लिए तऽ वहाँपे गेलियै त हम देखलियै की बहुत चीज सिखै मिललै आओर बहुत वहाँके लोकसब भी बहुत एजुकेटेड आओर बहुत लागलै अनुभवी मतलब आओर बहुत डेवलप लोकसब लागलै लागि रहल छलै की हँ कोइ महानगर मे आयल छियै आओर अब तऽ वहाँपे सुनै छियै बुलेट ट्रैन भी चलतै तऽ ओसब थोड़ा सा ईलाका बहुत बड़ा छै आओर बहुत कॉलेज भी एक सँ एक सरकारी कॉलेज भी वहाँ बहुत छै प्राइवेट भी कॉलेज वहाँ एक सँ एक प्राइवेट कॉलेज छै तऽ ईसब देखने के लिए मिललै एकटा वहाँपे अपन दोस्त छलै वहाँ एक कॉलेज मे ओ पढ़ै छलै तऽ ओकर कॉलेज भी गेलियै तऽ कॉलेज भी ओकर बहुत अच्छा छलै वहाँ एकटा प्रोफेसर सँ भी मिलियै प्रोफेसर सँ बात होलै तऽ ओ भी बहुत चीज हमरा बतेलकै अपन सबजेक्ट के अनुसार आ बी बी ए जे हम करै छियै तऽ बहुत अच्छा अच्छा बात बतेलकै हँ हम हुनका सँ पुछलियै की हम कैट के लिए अपन जेना एम बी ए हमरा करना छै त हुनका सँ पुछलियै हम कैट के लिए कैसे तैयारी करियै केना करियै तऽ ओ हमरा सबचीज बतेलकै आओर बहुत अच्छा सँ बतेलकै आओर बहुत हमरा नीक लागलै